हाँ हम वैष्णों देवी गए तो हमें रास्ता नहीं मालूम था थोड़ा रास्ता भूल गए तो वहाँ कुछ अंजान लोग हमें मिले तो उनसे हम पूछने लगे भाई साहब मैं कटरा जाना चाहता हूँ तो उन लोगों ने बताया कि दादा इस टैम्पू पर बैठ लीजिए और कटरा पहुँच जाएँगे आप लेकिन उस समय हमारे जब वहाँ पहुँचे तो मेरे मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो हम पूछ नहीं कुछ पाए वहाँ से जो है हम पूछते पाछते और जो कुछ हमारे पास पैसे ओइसे थे वह अपने हिसाब से जो है चुरा छिपा कर अंदर रखे थे क्योंकि हो सकता है किसी कोई गलत आदमी मिल जाए ख़ैर पूछते पाछते हम माता जी के दर्शन वैष्णों माता जी के यहाँ पहुँच गए और वहाँ दर्शन किए भैरोनाथ के दर्शन किए और उतरते हुए चले आए